मेरी जेह्ड़ी कुकिंग जेह्ड़ी मेरी हाबी ऐ ओह्दे च मेरी मम्मी हुंदा बड़ा बड्डा रोल ऐ जेल्लै बी मेरी मम्मी रुट्टी बनाने गी जंदे हे ओह् मिगी अपने कन्नै रक्खी लैंदियां हियां कि तुम्मी चल ते मेरी मदद कर ते अ'ऊं बी उंदे कन्नै जंदा उठी हा ते सब्जी सूब्जी जेल्लै कट्टनी होंदी ही उंदे कन्नै अ'ऊं बी सब्जी कटदा हा तड़का बी जेल्लै लांदियां हियां अ'ऊं दिखदा हा कि'यां कि'यां तड़का ला दियां ते फ्ही कदें कदें मिकी बी ओह् सखादिंया हियां कि तुम्मी कि'यां कि'यां रुट्टी बनांदे

अच्छा शैल तड़का लांदा हा जेह्ड़ा कि मिकी जाच बी आई गेदी बाद बिच्च बड़ी शैल रुट्टी बनांदा रेहा हून जेह्की मेरी रुट्टी ऐ ओह्

ते घर रुट्टा बनानां अ'ऊं बड़ी शैल रुट्टी बनानां मम्मी बी मिगी शाबाश दिंदियां आखदियां तूं बड़ी शैल रुट्टी बना करनां तू कद्दू कल्लै गी तू मेरे कन्नै जाच सिक्खी ऐ ओह्दे कन्नै तेरी रुट्टी जेह्ड़ी ऐ तूं बड़ी शैल बनानां अजकल